ہمارے علاقے میں کووڈ نائنٹین کے مریضوں کی بہت زیادہ حفاظت رکھی گئی ہے ان کو اگر بخار آ گیا ہے تو ان کے لیے جلدی سے ڈاکٹر کو دکھانا اور دوری بنائے رکھنا ماسک کا استعمال کرنا ہاتھ وغیرہ کو اس کو صابن سینیٹائز وغیرہ کرنا اور ہر طرح کی حفاظت کوڑا وغیرہ زیادہ جمع نہیں ہونا دینا اس کا طرح کی ساری ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں